नमस्ते मैम हमको एट्रॉनी गाड़ी चाहिए था हमको पन्द्रह बीस लाख तक चाहिए था गाड़ी और ब्लू कलर का चाहिए था बढ़ियें में चाहिए था हाँ जिसमें दस दस पन्द्रह सीट होती है ब्लू कलर का चाहिएगा थोड़ा पेट्रोल हाँ तो उसमें पेट्रोल ओट्रोल थोड़ा सही रहे पड़े हमको हमको अपने बहन को दहेज में देना है इसी के लिए सा बढ़िया चाहिए था गाड़ी

हाँ जैसे बीस पच्चीस किलोमीटर तक जाएगा गाड़ी सत्तर अस्सी किलोमीटर तक चल सके वो गाड़ी चाहिएगा लेकिन मेरी बहन की शादी है बेइज्जती नहीं करवाना है हमें जितनी अच्छी गाड़ी मिले जितनी अच्छी गाड़ी मिल जाएगी उतनी अच्छी हमारे लिए रहेगा सही आप की दुकान कहाँ पर है कितना समय लगेगा कब से कब तक खुलती है कब से कब तक खुलती है अच्छा ठीक है हम आने के लिए ठी मंजूर कर रहे हैं फिर आप गाड़ी ओड़ी बढ़िया से देख ओख कर रखिएगा गाड़ी पर कितना डिस्काउंट देंगी

हमको हर क्वालटी का चाहिएगा वो मेरी बहन ज़िद्द कर रही है अस्सी किलोमीटर तक चल सके वो गाड़ी ठीक है मैम देखिएगा मेरा इज़्ज़त का सवाल है कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए हाँ उसमें जो गाड़ी है उसमें ऐसी गाना ओना रहना चाहिए ठीक है ठीक है मैम हम कल परसों तक आएँगे ठीक ठीक है हम कोशिश करते हैं आने के लिए नमस्ते मैम